मैंने ड्राइंग करना ग्यारवीं क्लास में शुरू किया ड्राइंग में मेरी रुचि मेरे अध्यापक के द्वारा बढ़ी मेरा सबसे पसंदीदा कलाकार मेरे अध्यापक ही हैं मैं उनकी ड्राइंग देखकर ही अपनी ड्राइंग बनाता हूँ